فن زندگی میں اس لیے اہم ہے کیوںکہ انسان کی زندگی فن کے اوپر ہے کہ انسان جتنا فن حاصل کر سکے اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے مان کے چلیے آپ کار مکینک ہیں تو آپ کو جتنا اچھا کام آتا ہوگا آپ جتنے اچھی طرح سے کار کو ریپیئر کر سکتے ہیں تو لوگ دوسروں کی طرح آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ آپ کو اس چیز کے متعلق بہت زیادہ نالج ہو اس چیز کے لیے تو آپ جتنا فن لے سکتے ہیں فن امپوٹینٹ ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کی نا ترقی ہو سکے کچھ لوگ سلائی سیکھتے ہیں کچھ لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں کچھ لوگ کھانا بنانا سیکھتے ہیں کچھ لوگ مکینک کا کام سیکھتے ہیں کچھ صرف ٹیلر ہوتے ہیں اور کچھ نائی ہوتے ہیں تو ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے فن لینے کا لیکن فن ضروری ہی اس لیے ہے تاکہ اس انسان کی حیثیت بڑھ سکے اس انسان کی ضرورت جو باقی لوگوں کی ضرور ہو اس ٹائم اس ان انسان کی کام آ سکے وہ کیونکہ آپ کسی نو سیکھیے کے پاس چلے جائیں جس کو کام نہیں آتا ہو تو آپ کا وہ بنا بنایا کام خراب کر دے گا آپ نے اچھا کام بھی کر رکھا ہوگا لیکن وہ تب بھی خراب ہو جائے گا لیکن آپ وہی اس انسان کے پاس چلے جاتے ہیں جس کے پاس فن بہت زیادہ ہے جس نے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کام کر رکھا ہے تو وہ آپ کے بگڑے ہوئے کام کو بھی اچھا بنا سکتا ہے اور فن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے ٹیلینٹ کو باہر نکالتا ہے انسان کو اندر سے باہر نکالتا ہے کہ کیا چیز کے لیے وہ کیپیبل ہے اور وہ کیا کیا چیز کر سکتا ہے تو فن ضروری ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ انسان کو ایک اچھا حیثیت دیتا ہے انسانوں کے بیچ میں اور اس کی قیمت اور اس کی حیثیت بڑھا دیتا ہے